नमस्ते हाँ बोलिए हाँ हमको पाँच सौ ले लेंगे बना है आगे तरफ से बढ़िया सिलाई करते हैं कि नहीं हमको बढ़िया चाहिए हमको बढ़ी बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं बढ़िया सिलाई हमको चाहिए हाँ हाँ हाँ बढ़िया हमको चाहिए कपड़ा अभी दे रहे हैं पाँच सौ हाँ तब बढ़िया है हमको सिलाई चाहिए बढ़िया हाँ तो बात करो बढ़िया हमको चाहिए सिलाई हाँ हाँ तो क्या ले अब क्या क्या ले रहे हैं तो बताएँगे न हम क्या बताएँगे बताइए पाँच सौ रूपया बाप रे साढे़ पाँच सौ रूपया कौन देगा भाई अच्छा लोग लोग लोवर से त बहुत बहुत बहुत सिलाई लगेगी दो अढ़ाई सौ देंगे कि अब पाँच सौ रूपया कौन देगा नहीं नहीं अब बताइए कि लोग सच में मतलब कौन कटिन्ग है सिलाई देंगे भाई कौन देगा सिलाई बता अरे पाँच सौ दे पाँच सौ लें तो सिनारा लेहीं सिलाना तो बिल्कुल कम ही है थोक सिलाना है कोई सिलाना नहीं हमको वह अरे बनाई दें तो हमको का पैसा है फ्री है क्या फ्री दे रहें क्या हाँ वह हम फ्री पैसा नहीं है हमहु तब पैसे दे रहे हैं हाँ सिलाई सिलाई बढ़िया हो चाइए आ दो दो आज आ यह कुछ नहीं हम दो सौ रूपया देंगे सीधे नहीं नहीं दो सौ रूपया देगे जाइए अब सिलाई करिए नहीं करिए हम दो सौ रुपया देंगे ऐसे बेसी नहीं देंगे नहीं तो इ अभी ऐसे ऐसे अब आगे नहीं देंगे दो सौ रुपया देंगे बस दूसरा आया हाँ पाँ पाँच सौ सिला सिलाना हमको है दो सौ रूपया देगे सुनो हाँ हाँ अरे अरे जो कोई चाहिए अब तो स्कूल खुल गया है एडमिसन होना है तो अब इ सब तो हाँ अब तो अब तो जैसे आ जाइए आइए फ़िर त हम अब हम कहें तो अब नया नया अब जा सूट तो अब मतलब एडमिशन हो रहा है अब बच्चे जा रहें स्कूल जाना है कहिए न तब क दे हा अब तो हम दे दिए हमको त अरे हफ्ता दिएँ ए हफ्ता देंगे बाकि ए अब न नमस्ते